کچھ دن پہلے میں نے فلپکارٹ کے ذریعے سے ایک ائیر ڈوپس منگایا تھا کچھ دن تک تو بہت ہی اچھا چلا اس کے ساؤنڈس اس کا افیکٹس بہت ہی اچھا رہا سننے میں کچھ کوئی میوزک سننا ہو کوئی مووی دیکھنی ہو کوئی فلم دیکھنا ہو یا کوئی بھی ویڈیو دیکھنا ہو آپ بہت اچھے سے اور بہت سکون سے اس پر آپ دیکھ سکتے تھے لیکن کچھ دنوں کے بعد لیکن کچھ دنوں کے بعد ایسا ہوا کہ ایک سائڈ یعنی رائٹ سائڈ کے بڈس نے کام کرنا بند کر دیا اور چارجنگ بھی نہیں لے رہا تھا اور چارجنگ بھی صحیح سے نہیں لے رہا تھا مطلب اس میں کچھ پن کر دیجیے ائیر ڈوپس کے نچلے حصے میں تب جا کر کے وہ چارج ہوتا ہے چارج ہوتا تھا اس کا معاملہ ایسا ہی رہا کچھ بہتر میرے لیے کچھ زیادہ بہتر نہیں رہا اس میں